आं अनलाइन आव सेमसां कालार टिभि अरदार होदोंमोन बसथुखौथ' मोनफैबाय मोनफैनानै गोबां देमेज सौफैदों बेनो जाहैबाय लाबोनायाव सोलायखो ना गोबायखौनो सोनानै हरखाखो बेखौथ' आं बुंनो हाला आंथ' अरदार होदोंमोन टुयेनटिफर नैजिब्रै इनसि आरो गुवारा गुवारा सुइध' कालार आलाय थिग दंमोन नाथाय सेर खनायाव माबोरैदि बायखो लाबोनायाव बायखोना माखो इसे गाज्रियानो सौफैदों आरो मानो होनोब्ला आं मोजांखौसो अरदार होदोंमोन गाज्रिखौथ' अरदार होआखै मानो होनब्ला लाबोनायावसो बायहोखो ना गोबायखौ सोखाखो आं बुंनो हाला मानोना गाज्रियानो सौफैखादों आं सानदों अरदार होनाया गाज्रि एसेनोसै